जय झूलेलाल प्रसादम होटल हा सर मां तव्हांखे सवेरे सवेलु हिकु ऑडर ॾिनो हुओ मुंहिंजे घरु फंक्शन लाइ त भाई मुंहिंजे घरु महिमान थोरा वधी विया आहिनि त हुन लाइ मूंखे थोरी कोंटीटी वधाइणी हुई मां तव्हांखे सुबुह दाल मखनी चई हुई त हुनमें टे करे छॾिजो ऐं नूडल्स सां गॾु ॿ मंचुरियन जी प्लेट बि वधाए छॾिजो ऐं चपातीस त तव्हां पंज छह वधीक मोकिले छॾिजो